देखिऔ शेअर बजार जे अइ एहिमे सरकारोके अंश अइ आओर एकरमे तऽ उतार चढ़ाव होइत रहल वर्तमान स्थितिमे जे शेअर बजार अइ ओ तऽ सब जानै छिए ताहि लऽ कऽ एहिपर विशेष की कहब शेअर बजार